السلام علیکم جی میرے کو ٹیکسی چاہئے تھا ائیرپوٹ جانے کے لئے ٹھیک ہے یہ میرے کو چاہیے میرے کو پندرہ تاریخ اگست کی پندرہ تاریخ کو صبح چھ بجے ائیرپوٹ جانے کے لئے اچھی بات ہے کیا نام رہے گا ڈرائیور کا ڈرائیور کا نام محبوب اچھی بات ہے ٹھیک ہے کتنے بجے تک آئیں گے وہ میرے کو پندرہ تاریخ کو صبح چھ بجے ائیرپوٹ پہ رہنے کا ہے میرے کو یہ ٹائم تک میرے کو چاہئے میرے کو جو سو یہاں سے نکلنا پڑے گا ایئرپوٹ کے لئے گھر سے میرے کو نکلنا پڑے گا ایئرپوٹ کے لئے صبح چار بجے نکلنا پڑے گا چار بجے میرے کو ڈرائیور بھیج دیجیے آپ محبوب علی کو ٹھیک ہے بھائی میں انتظار کروں گا نہیں تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی ٹھیک ہے برابر ٹائم پہ بھیج دیجیے آپ میرے کو پندرہ اگست کو صبح چار بجے میرے کو گھر سے نکلنے کا ہے ٹھیک ہے آپ بک کر لیجیے پھر بک کر لے کے میرے کو کنفرم کر دیجیے ٹھیک ہے اوکے شکریہ اللہ حافظ